काही गोंयच्या जाग्यांची नांवां अशीं आसात म्हापसा पणजे मडगांव सांगवाळ शिंधोळे मडकय कुट्टाळे शिड्डोणा बांबोळे मेरशी पर्वोरे लोटले मुर्जी थालगांव सालिगांव सांताक्रुज दोनापावूल मिरामार कामपाल पिलार अक्षी निवरेम डोंगरेर व्हडलें गोंय बाणासतारी फोंडा कबलेश्री फातर्पा शिरोडा रामनाथी रमागुडी नागेशी बोरी लोटले मेणकुरें फातोडे आकें बोड्या गोंगळा सावडे केपें उसगांव वाळपय साकळे बिचोले कुळंगूट बागा म्हाजोड्डा कासावली मड्डेर जुवारनगर धाबोले बोगदा सडा वाडे चिकली भोगमोळो मुंगोर हिल वेर्णा शिरगांव गांवडोंगरी काणकोण आगोंद पाळोळें बांणावले कोलवा बेतूल सत्तरी मेणकुऱ्यां बोंडला सावयवेरें विळी हांणेपार हळण तळण पेडणे मारखांड गिरी थिवी शिर्सय सालवादोर द मूंद बिती रेश मगोश सालीगांव शाळावले मोपा भोमा मार्शल